कैनिक भैया बात कर रहे हैं भैया मैं जो कहीं ट्रेवलिंग करने जा रही थी बाहर तो मेरे आगे का जो पहिया है ना वो फट गया एकदम से पता नहीं क्यों टायर फट गया उसका तो मैंने तो अभी नया डलवाया था और एकदम से ऐसे फट जाना और आप ही के यहाँ से डलवाया था भैया मैंने इसलिए मैंने आपका नंबर लगाया मेरे पास गारंटी कार्ड भी है उसका और मैं वो फंसी हुई हूँ तो टायर फटने से मेरे जो आगे के एंडिकेटर वगैरह होते हैं ना वो भी टूट गए हैं भैया मेरे पास कार्ड है आपके किसी बंदे ने रामलाल है उसने लगाया था मुझे मुझे याद भी है अभी भी तो भैया इतनी जल्दी कैसे फट सकता है आप मुझे ये बताइए ना तो भैया मैं यहाँ फंसी हुई हूँ डवरा के पास तो अब मैं क्या करूँ आप बताओ मुझे ठीक है भैया पैसा मैं दे दूँगी लेकिन मैं परेशानी में हूँ आप जितनी जल्दी कितना समय लगेगा आपको वहाँ तक किसी भी व्यक्ति को पहुँचाने का मैं मेन हाईवे पे खड़ी हूँ हाँ गुरू कृप गुरू कृपा रेस्टुरेंट है उसके ही पास में हूँ में ठीक है भैया थोड़ा जल्दी करना फिर से मुझे निकलना है क्योंकि मैं अकेली भी हूँ आज ड्राइवर लेकर नहीं आई हूँ नहीं तो मुझे परेशानी हो जाएगी रात ज़्यादा हो रही है अगर आप मेरी इतनी मदद करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी ठीक है भैया जल्दी भेजना आप इंतज़ार कर रही हूँ जी भैया